हमरा यहाँ तऽ बहुत चीजके सुविधा छै गाड़ी घोड़ाके तऽ जहाँ मोन तहाँ चलि जाइ छै ई रिक्सासे बेगूसराय जहाँ मोन तहाँ ट्रेन उरेन अथी सबकिछु रहै छै यहाँपर हमरा जाइके रहै छै अथी भीड़ रहै छै तऽ धीरे धीरे स्लो गाड़ी चलै छै तऽ लेटके पहुँचै छिए तऽ ओहि वजहसे तनि लेट होइ जाइ छै तऽ बेसी देखै छिए भीड़ भाड़ तऽ अपने गाड़ीसे मोटरसाइकिलसे चलि जाइ छिए जाम लगल रहै छै अथी लगल रहै छै ओहि लागिके लेट होइ जाइ छै ट्रेनमे तऽ बहुत किछुके सुविधा छै जाइ छिए अपन ट्रेनमे टिकट कटै लै छिए हम बैठि रहै छिए ओकर बाद लैट्रिनके सुविधा कैन्टीन खानाके सुविधा पानीके सुविधा बहुत चीजके सुविधा रहै छै अथी कोइ चीजके दिक्कत होइ छै तऽ तुरन्त बतै दै छिए टी टी लोकके तऽ हमरा बतै दै छथिन कि यहाँ चीज ई चीज मिलै छै तऽ गाड़ी घोड़ामे ईसब सुविधा होइ छै तऽ हमरा यहाँ तऽ ओ मे बगलेमे छै हवाइ जहाज अथी विदेश उदेश जाइके रहै छै तऽ हवाइ जहाजसे चलि जाइ छिए कोइ दिक्कत हमरा भिरु गाड़ी घोड़ाके मामिलेमे नहि होइ छै बाइक भी हम बाइकोसे जाइ छिए चलि बाइकोमे कोइ दिक्कत नहि होइ छै अपन मोटरसाइकिल निकालै छै लोक चलि जाइ छै ऑटो ईरिक्शा सब तरहके जाइ परी हमरा भिरु सुविधा छै रोड धएने गेलहुँ रोड धएने अएलहुँ वहाँपर कोइ चीजके दिक्कत नहि होइ छै गाड़ीमे बैठि रहै छिए पन्खा लगल रहै छै गाड़ीमे ए सी लगल रहै छै सबकिछु लगल रहै छै पइसा अपन दै दै छिए अपन सगरे चलि जाइ छिए गाड़ी घोड़ासे अपन गाड़ीके जैगो मोन सीटके टिकट कटबै छिए तैगो सीटपर बैठिके जाइ छिए ट्रेनमे तऽ एतेक सुविधा होइ छै दुइ गो टिकट कटै लै छिए तीन गो सीट लै लए छिए तऽ ओकरामे सुतिओके चलि जाइ छिए बैठिओके चलि जाइ छिए ट्रेनमे ए सी बोगीके कटबै छिए तऽ ए सी मे बैठिके जाइ छिए स्लिपरमे कटबै छिए स्लिपरसे जाइ छिए जनरलमे कटबै छिए जनरलमे बैठिके जाइ छिए आओर नहि कटबै छिए यदि तऽ ठड़ा जाइ ले पड़ि जाइ छै ठड़ा ठड़ा यात्रा करै ले पड़ि जाइ छै तऽ इएहसब होइ छै आओर कि करबै तब बहुत भीड़ तऽ नहिए पड़ै छै जाइ छिए अपन आरामसे आबै छिए आओर हवाइ जहाज तऽ यहाँपर तुरन्ते हमे आओर पकड़ै छिए तुरन्ते विदेश चलि जाइ छिए विदेश जाइमे कोइ दिक्कत विदेशके भी भी अथी होइ जाइ छै गाड़ी घोड़ा बहुत सुविधा छै पन्खा उन्खा सबकिछु लगल रहै छै अपन चढ़िके चलि जाइ छिए बैठिके गाड़ी घोड़ाके बहुत सुविधा यहाँपर होइ छै ईरिक्शा ऑटो आओर टमटम सबकिछु यहाँपर छै बस ट्रेकर चलि जाइ छिए चढ़िके भीड़ रहै छै थोड़ा जाम लै जाम जे लगि जाइ छै तऽ बहुत जामसे छुटै छै तब जाइ छिए सिपाही लोक जाम छोड़ै दै छथिन तब ओहिले ओसब जाइ छिए जब मोन तब पहुँचि जाइ छिए एना जाम लगि जाइ छै तनि लेट तऽ होइए ने जाइ छै तऽ ओहि लागिके तनि लेट होइ छै तऽ पहुँचि तऽ जएबे ने करै छिए पहुँचै गाड़ी घोड़ासे कोइ दिक्कत नहि होइ छै गाड़ी चलबैके खाली बढ़िआँसे समयसे अपन जाइ छिए समयसे अपन चलि आबै छिए गाड़ी घोड़ामे कोइ दिक्कत नहि होइ छै यहाँ बगलेमे हवाइ जहाजके छै हवाइ अड्डा ओकरापर बैठि रहै छै लोक अथी कै लै छै टिकट कटै लै छै चलि जाइ छै जहाँ मोन तहाँ टिकट कटबै छिए ट्रेनके ट्रेनमे भी बहुत सुविधा छै ट्रेनके सुविधामे अपन बैठि रहै छिए अपन जहाँ मोन तहाँ चलि जाइ छिए कोइ दिक्कत नहि होइ छै